हमको फ़ोन लेना

नाम

हाँ

कहां

कितने में कितने कितने में पड़ रहा उन सबका दाम हमें बता दीजिए

हाँ

हाँ

तो मोबाईल ज़्यादा गरम हो रहा नहीं ना होता है इसका चार्जर सही है ना

हाँ और इसका कैमरा वगैरह

हाँ

इसका चार्जर चार्जर सही है ना

हाँ और इस पर गेम वह मारता है ना बच्चों वाला ठीक है